हैलो जय झूलेलाल दादा हा सुनो न असांजे घर महिमान अचनि वारा आहिनि त मूंखे हा न ॾह चांहियूं खपंदियूं हुइयूं ऐं ॾह कॉफियूं खपंदियूं हुइयूं त उनमें कंहिं शुगर जा बि पेशंट आहिनि त हुनखे खंड न खपे त पंज चांहियूं न तव्हां बिना शुगर वारी ठाहिजो बिना खंड वारियूं ऐं ॿिनि में न हिकु में इलाइची विझो ऐं हिकु में अदरक विझिजो ऐं तुलसी विझिजो ॿिनि में तुलसी विझिजो ठीकु आहे न ऐं मीट्ठी सुठी ऐं पंज जेका ठाहियो था न उहो बराबरि थोरी मीट्ठी ठाहिजो बाक़ी जेके पंज आहिनि न उहे फिकियूं ठाहिजो ऐं न ऐं सुठी कड़क ठाहिजो जीअं माना महिमाननि खे वणे ऐं हिकदमि पसंदि अची वञनि बाक़ी कॉफीअ जे लाइ हा कॉफी जे बारे में मूंखे आइडिया कोन्हे कॉफीअ में न तव्हां वटि छा छा आहे कहिड़ी कहिड़ी अथव त थोरो ॿुधायो त

हा

त मूंखे आहे न कॉफीअ में कहिड़ी अच्छा हा त हुनमें हिकु मीट्ठी कॉफी ठाहिजो ऐं हिकु थोरी नॉर्मल ठाहिजो उनमें ॾाढी स्ट्रॉन्ग न कजो ऐं हिकु आहे न वधीक स्ट्रॉन्ग कजो ऐं हिकु न छा चइबो आहे विट फिकी ठाहिजो उनमें खंड न विझिजो ऐं इन हिकु न ब्लैक कॉफी ठाहिजो ऐं हिकु आहे न कॉफी में थोरो लीमो ऐं खंड विझिजो ऐं हिकु इंस्टेंट कॉफी ईंदी आहे न जेका ओॾीमहिल ई खीर ऐं हो विझ इहो पाउडर ऐं इहो विझी करे ठाहिबो आहे त हिकु हूअ इंस्टेंट ठाहे छॾिजो ऐं कोल्ड कॉफी बि ॿ टे खपनि हा कोल्ड कॉफी में बर्फ वर्फ सुठे नमूने विझी करे ऐं हेठि चङी तरह करे विझो जीअं हुनजे मथा झाग थी वञे न त झाग थियण में छा उन्हनि खे मजो ईंदो उनखे वणंदी कॉफी त महिमान बि ख़ुशि थी वेंदा ठीकु आहे न

आइस्क्रीम वारी हा भले आइस्क्रीम वारी ॾियो हूअ बि हिकु अलॻि वैरायटी थी वेंदी हा हा हा हा हा हा त भले पंज आइस्क्रीम वारी बि मोकिले छॾियो हा हा हा सुठो आहे तव्हांजो पहिरियों एक्सपीरियंस करे ॾिसूं अगरि वणंदी त मां तव्हांखे ॿिया बि ऑडर ॾींदीमाव हा

हा पेमेंट त असां ऑन ऑनलाइन ई कंदासीं हा तव्हां मूंखे हो मोकिले छॾियो स्कैनर त मां उनतां तव्हांखे ऑनलाइन करे छॾदमि हा त ठीकु आहे थोरो डिस्काउंट त करे ॾींदव न न न दादा थोरो त डिस्काउंट खपे न ईअं कीअं बसि एतिरो नंढो थोरी ॾिसो थोरो त वॾो ॾियो ईअं त हाणे दुनिया में सभु कुझु महांगो आहे कुझु बि सस्तो कोन्हे तॾहिं बि थोड़ो डिस्काउंट ॾींदव त थोरो मजो ईंदो न अॻिते हलण लाइ बि

हा त सुठो नमूने मोकिलिजो अने अ जेका पैकिंग वैकिंग बि सुठे नमूने कजो जीअं भाई ॾिसण सां ई महिमान ख़ुशि थी वञनि ऐं उन्हनि खे ॾाढी ॻाल्हि वणे हा ठीकु आहे त मां तव्हांखे छोकिरो मोकिलियाव थी तव्हां हुनजे हथ मोकिले छॾिजो हल हा बाए बाए